मे को खाना बनाने में कोई इंट्रेस नहीं है मेरे को खाना बनाना अच्छा नहीं लगता और हम खाना बनाना अच्छा नहीं लगता तो मम्मी ने बोला मम्मी ने बोला बेटा चलो आज तुम खाना बनाओ तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी मेरे को खाना बनाने में इंट्रेस नहीं है और कोई सौक़ भी नहीं है खाना बनाने का तो मम्मी ने बोला बेटा आजज तुम खाना तुम ही बनाओगी तो मैं गई किचेन में मैंने खाना बनाना शुरू किया तो मैंने पनीर की सब्ज़ी रोटी दाल चावल बनाए पनीर की सब्ज़ी बनाई वह भी वह भी जल गई चावल बनाए तो वह भी जल गए रोटी बनाई वह भी जल गई दाल बनाई वह भी गढ़ी हो गई तो मम्मी ने बोला बेटा तुमने कैसा खाना बनाया है मैंने बोला मम्मी आपसे बोला था मे को खाना बनाना नहीं आता फिर भी आपने मुझसे खाना बनवाया मेरे को ऐसे ही खाना बनाऊँगी जैसा मेरे को बनाना आता है वैसा ही खाना बनाऊँगी मेरे को खाना बनाने का कोई शौक़ नहीं था फिर भी आपने बोला तो मैंने आपके लिए खाना बनाया पूरे परिवार के लिए खाना बनाया बनाना नहीं आता बनाना नहीं आता था फिर भी मैंने आप सभी के लिए खाना आप सभी के लिए खाना बनाया फिर आप लोग बोल रहे हो यह खाना सही से नहीं बना मैंने आपसे बोला था मेरे को नहीं आता बनाना फिर भी मैंने मैंने आप आप लोगों के लिए और मैं आप लोगों के लिए खाना बनाया मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई रोटी बनाई दाल चावल बनाए आप लोगों को पसंद नहीं आया खाना बनाया फिर भी मैंने आप लोगों को पसंद नहीं आया तो मे को खाना बनाने का कोई शौक़ नहीं है आप बोलते हो तो मैं फिर से खाना बनाऊँगी तो मैंने आलू की सब्ज़ी रोटी चावल दाल बनाई फिर से मैंने किसेन में जाकर खाना बनाया फिर वह खाना बड़े शौक़ से बनाया मैंने और मेरे पूरे परिवार को या मेरे पूरे सदस्यों को या मेरे पूरे परिवार को मेरा खाना बड़े बड़ा पसंद आया और उन लोगों ने बड़े शौक़ से खाया मैंने खाना बनाया था तो उन लोगों ने बड़े शौक़ से खाया यही खाना मेरे परिवार को पसंद आया मम्मी ने बोला बेटा तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है